हेलौ आं दासो नै नोंसिनि दखानाव अर्डार मोनसे खालामदोंमोन खिन्थु बुस्थुवा मोजां जानानै मोजां मोनासै आरो आं जानायखौ बेखायनो बे जानाय बेसादनि रांखौ रिटार्न मोनफिनगोन नामा बेखौसो आं नोंथांनाव खावलायबाय आरो